मुवा जिउआव मानोना गोनांथि दं बेयो जोंनि समाजाव मानोना गोनांथि गोनां आरो जोंनि थासारि आरो जोंनि बायदिसिना हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय आरिमुआ जिउआव गोनांथि थार आरिमु दङब्लासो जिउआव मोनसे गोगाथाव थासारि जेरै मोनसेबाबो मोनसे साबसिन आरो हामसिन बुजिनो हानाय आरो गोहो गोनांथि गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो बियो समाजखौ साबसिन खालामो आरो समायनासिन खालामो मानोना आरिमु दङब्ला जिउआव गोबाङानो दं होनजायो मानोना आरिमु दङब्ला नोंनि गान्नाय जोमनाय हारिनि थासारि बायदि सिना बायदिसिना थासारिफोरा बेरखाङो मोनसे आरिमुआव जोंनि सुबुंनि जिउनि थासारि जोंनि हारिनि थासारि गान्नाय जोमनाय देलायनाय थानाय बेनि गोबां थासारिफोरानो बेयाव बेरखाङो आरो जोंनि आरिमुनि मोनसे गोनांथि थार समाजनि थासारि बेयो समाजाव आरो जोंनि ओनसोलाव नांगौ जानाय मोनसे गोनांथार आखु आरिमु दङब्लासो नोंनि हारिमुआ जौगानो हायो आरो नोङो जिउआव जौगालांनो हायो आरिमुनि बागै बुङोब्ला आरिमुआ गोबाङैनो मोनसे गोनांथिथार जिउनि मोनसे थासारि मानोना बेयो आरिमुआ जिउआव मोनसे ओरैबायदि थासारि होयोदि जाय थासारिखौ बेनि आरिमुनि महरै मिन्थिनो हायो जाय आरिमुआव नोंनि गान्नाय एबा नोंनि बे जिउनि थासारियाव नोंनि दानाय लुनाय नोंनि हारिमुनि बायदिसिना सेन ख'खा बायदि औवाजों हेबनाय बायदि नोंनि देलायनाय बायदि थासारिफोरा बेरखाङो आरिमुआ समाजखौ साबसिनै खालामो मानोना बे समाजनि मोनसे मोनसे समायना थासारिखौ लाखिहोयो गोरोबनानै थाहोनाय गावजों गाव अनज्लायनाय गावजों गाव गोरोबलायनानै खामानि मावलांनाय बेफोर आरिमुआ दङब्लासो समाजखौ साबसिनै नुयो आरो साबसिनै लाखिनो हायो बेयो समाजखौ जौगानायाव थारैनो गोबाङैनो मदद होनो हायो मानोना समाज मोनसेयाव गासैबो गोरोबलायनानै थानाय गासैबो रोङिखौ फोरोंलायनाय आरिमु मोनसेयाव बेनि आरिमुजों बेनि आरिमुजों बेनि थार बायदि थासारिफोरखौ फोरमायनो हालायनाय जायो बेनिखायनो समाजखौ साबसिनै जानो बेयाव आरिमुआ मोनसे गोब्राबैनो गोबां मदद होयो